हलो जी हम मंदिर से बोल रहे हैं हमारे मंदिर में आज त्यौहार है हमें चमेली के फूल चाहिए थे क्या आप फूल वाली दीदी बोल रही हैं जी हम हमको चमेली के फूल चाहिए थे एक किलो जी जी हमको सफेद कलर चाहिए है कैसे दिए आपने जी एक किलो चाहिए है हमको जी जी हमको शाम तक चाहिए है

जी जी नहीं सफेद ही बोले हैं उन्होंने इसीलिए जी और हमको ना बिल्कुल ताज़े फूल ही चाहिए है एकदम ताज़े फूल ही देना आप जी वह क्या है ना भगवान जी को पूरे अच्छे फूल चढ़ाए जाते हैं बिल्कुल ताज़े मंदिरों में

जी जी बिलकुल हम एकदम अच्छे आप पैकिंग कर दीजिएगा जी अभी थोड़ी देर से आ जाएँगे कोई ना कोई किसी को भिजवा देंगे हम जी हमारे मंदिर का ही कोई कस्टमर आ जाएगा जी आप का पता बता दीजिए हमें जी जी मंदिर के किस तरफ है राइट में है कि लेफ्ट में है जी जी आप बिल्कुल तैयार करके रख दीजिएगा मैं अभी बस भेज दूँगी थोड़ी देर से हाँ जी जी कोई बात नहीं जी जी ओके ओके